देव बरो दीस दिवं सर हांव बेनिसा फॅर्नांडीस न्यू वॉडेसून उलयतां काल तुमच्या ऑफिसान हांव येयल्लें म्हाजो भलायकी विमो पॉलिसी करपाक

भलायकी विमा पॉलिसीचेर तुमचो नंबर आसलेलो आनी म्हाका सांगलेले तुमकां फोन करचें म्हूण म्हाज्या टॅस्टाक लागून म्हजे डॉक्टरा कडेन बी हांव उलयला डॉक्टरान सांगलां तें टॅस्ट कर म्हूण सकाळीं म्हाका टेस्टाक येवपाक मेळचें ना सर कित्याक हांव कामाक वयता पूण जेवणा टायमार एक ते तीन म्हणल्यार हांव घरा येता त्या वेळार आमी टेस्ट करूंक शकता टॅस्टाक अग चोड वेळ लागतलो जाल्यार तुमी म्हाका सांगचे हांव कामार सुटी घेता पूण टॅस्ट केन्ना तें म्हाका पयलींच सांगात सुटी घेवपाक जाय म्हूण कामार सांगचें पडटलें टॅस्टा पयलीं कितें खावपाक जाय किदें पिवपाक जाय खावपाक नाका तें बी तुमी म्हाका सांगात जाता तितले बेगीन टेस्ट करया आनी कितें जाणकारी जाय जाल्यार तुमी म्हाका सांगची म्हजे कडेन जाता तितले बेगीन हांव ती तुमकां दितां देव बरें करून